असांजे जूनागढ़ में केतिरा ई सिंधी रहनि था हिते सभु अलॻि अलॻि भाषा धर्म रीति रिवाज़ आहिन असां सभु सिंधी हिते उत्तराइणु शिव होली चेटीचंड सातम वॾी सातम गोगल ॾियारी सभु त्योहार मल्हाईंदा आहियूं सभु गॾिजी करे सभु त्योहार मल्हाए सिंधी गाननि ते मौज मचाईंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं त सॼी सॼी भॻत बि थींदी आहे असां जॾहिं बि गॾिजूं या फोन ते ॻाल्हायूं त जय झूलेलाल या हरि ऊं चवंदा आहियूं असांजा ॾिण वार बि ॾाढा शानदार आहिनि त ॿियनि जातियुनि जा माण्हू बि असांसा गॾिजी करे ॾिण वार मल्हाईंदा आहिनि हीअ असांजे भारत जी अनोखी सिंधियुनि जी ॾिण वार जी संस्था आहे